साढ़ा रियासी डिस्ट्रिक्ट बड़ी तां जगह कन्नै मश्हूर ऐ इत्थें श्रीमाता वैष्णो देवी दा मंदर बड़ा गै मश्हूर ऐ जित्थै भारत गै नेईं दूनिया भर दे लोक आइयै दर्शन करदे ते अपनी मनोकामना पूरी करदे इद्धर भीम सिंह फोर्ट बी ऐ जित्थै लोक आंदे ते उसी दिखदे जेह्ड़ा कि साढ़ा बड़ा ई इक पुराना किला ऐ एह्दे नाल नाल इत्थै होर बी बड़े सारे मंदर ऐ जियां कि धनसर बाबा ऐ सियाढ़ बाबा ऐ ते नौ देवियां दा मंदर ऐ ते कन्नै इत्थ मश्हूर जेह्ड़ी साढ़ी ओह् सलाल प्रोजैक्ट ऐ ते ओह्बी इत्थै गै सलाल डैम उप्पर ते इत्थै लोक आंदे ते इसी दिखदे ते एह् ते बड़ी सारी चीज़ रियासी डिस्ट्रिक्ट च दिक्खने गी मिलदियां